मैं समर कम्पनी का कूलर खरीदा था पहले वह कम्पनी बहुत अच्छा हवा देता था ठंढा हवा देता था उसमें पानी भी मतलब कि ज़्यादा भड़ा जाता था और रात भर चलता था रात भर के बाद भी समाप्त नहीं होता था सूबह भी बच जाता था और कभी मतलब नींद में मतलब हमको डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता था और हमारा यही है कहना है कि समर कम्पनी का मतलब कूलर अगर खरीदेगें तो बेहतर काम करेगा वह और ओ इसी से मतलब कि इसका मतलब इसका प्रचार भी होना चाहिए मतलब कि कम्पनी बढ़िया काम कर रही है और अच्छा काम कर रहा है कूलर सुलर है इ वह कूलर कम वह अच्छा काम करता है और उससे मतलब कि नींद अच्छी बढ़िया आती है रात में आदमी जब सोता है तो स्वः स्वाद भी ठीक ठाक रहता है और उससे मतलब कि बढ़िया अच्छा रहता है